पयली तारीक म्हणल्यार सोळा जानेवारी सोळा जानेवारी गोंय गोंयच्या खातीर ही म्हत्वाची तारीक ह्या दिसाक ओपिनीयन पोल डे म्हणल्यारूच ह्या दिसाक जनमत कौल जाल्लो गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करचें अशा हेका वेगळ्या प्रवृत्तीक जे आसा तें भायर मारपाचो प्रसंग तेदे वेळार आयल्लो गोंयकारान आमचें गोंय जें आसा तेदे वेळार ह्या अशे तरेच्या इलेक्शनांतल्यान स्वतंत्र केलें आनीक महाराष्ट्रांत विलीन करपाचें उद्देश जे आशिल्ले त्या लोकांची मतां खोडून उडयलीं आनी स्वतंत्र गोंय करपा करपाची तारीक ते दिसाक ठरली सोळा जानेवारी ओपिनीयन पोल डे म्हूण गोंय मनयता दुसरी तारीख उलोवपाचे म्हणल्यार तीस सप्टेंबर एकोणीशें बासश्ट ही परत एकदा गोंयच्या संदर्भांनूच तारीख ती म्हणल्यार कोंकणी भाशा मंडळ ह्या वर्साक ह्या दिसाक स्थापन जालें तीस सप्टेंबराक आनीक ही एक अशी म्हालगडी कोंकणी संस्था जी स्वतंत्रपणान कोंकणी खातीर वावुरता स्वतंत्रपणान कोंकणीच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करता व्हडले व्हडले कार्यक्रम करता पुस्तक प्रकाशनां करता पुस्तक एक्जिबिशन्स दवरता प्रदर्शनां दवरता भुरग्यां खातीर वावुरता एक स्वतंत्र अशी आपवावुरपी ही संस्थाच म्हणूं येता कितलेशेच कार्यकर्ते कितलेशेच आपवावुरपी ह्या संस्थेक जोडिल्ले आसा गोंयभल्ले तरणाटे ह्या संस्तेक जोडिल्ले आसात ते संस्थेचे वावुरपी जावन आसात वांगडी जाल्यात आनी ही संस्था एक बरी संस्था नामनेची संस्था ती जावन आसा तिसरी तारीख म्हणल्यार पंदरा ऑगस्ट पंदरा ऑगस्टाक भारत स्वतंत्र जालो सगल्याक खबर आसा ती भारताच्या इतिहासांतली एक सगळ्यांत व्हडली तारीख जावन आसा आनी ह्या तारखेक आमचो देश जो आसा तो इंग्रजांच्या हाता खालांतल्यान स्वतंत्र जालो आनी मुक्त भारत जालें आनी एक परती डेट म्हळ्यार अठरा जून अठरा जून ही तारीख गोंयच्याच इतिहासांतली एक तारीख जावन आसा क्रांती दीस जाका मनयतात आमी क्रांतिदीस म्हूण मनयतात ती अठरा जून ह्या दिसाक डॉक्टर राममनोहर लोहिया हाणें गोंयच्या पुराय भौसाक एकटावन मुखार हाडून तांकां तांचे भितर एक कीट पेटोवन गोंय स्वतंत्र करपाक एक बळगें दिलें ते आयिल्ले आपल्या इश्टागेर रावपाक पूण गोंयच्या भौसाचें वेगळें दुखणें तांच्या नजरेक पडलें आनी ताणें अख्ख्या गोंयांक उलो मारलो अख्ख्या गोंयांक जागे केलें आनी गोंय स्वतंत्रतायेचो लडो जो आसा तो मुखार व्हेलो तातूं भितर वेगवेगळे कवी आशिल्ले लेखक आशिल्ले आनीक वेगवेगळी ऑपरेशन्स आशिल्लीं जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो तेदेवेळार ऑपरेशन विजय नांवाचें एक हें जें आसा ऑपरेशन जें आसा तें जालें आनी भारत स्वतंत्र जालो ताज्या उपरांतची डेट म्हणल्यार एकोणीस डिसेंबर गोंयच्या संदर्भान गोंय स्वतंत्र जाल्लें गोंय स्वतंत्र जाल्ल्याची तारीक आमकां मेळटा गोंय पोर्तुगीज सत्ते खाला आशिल्लें आनीक गोंयांक मुक्त करपाची ही हें जें आसा ती सबंद गोंयच्या भौसान घेतिल्ली गोंयान कितलेशेच फुडारी आशिल्ले जाणें वावर केलो आणी आपल्या बळान आपल्या जिद्देन आपल्या धाडसान गोंयाक स्वतंत्र करपाक ते वावुरले आनीक एक डेट म्हणल्यार सव्वीस जानेवारी जाका आमी प्रजासत्ताक दीस म्हूण मनयतात ह्या दिसाचें व्हडपण म्हणल्यार ह्या दिसाक आमच्या भारताचें संविधानाक एक प्राधान्य मेळिल्लें आनी संविधान घडिल्लें आनी आचरणांत आयिल्लें अशें म्हणटात दर वर्साक प्रजासत्ताक दीन ह्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी सबंद भारतभर जातात आनी त्यो मनयतात एक वेगळेंच वातावरण ह्या खिणाचेर येता